ہیلو

جی آپ کو کیسا روم چاہیے میں ریزارٹ سے بات کر رہی ہوں جی میں نے ابھی سکس فلور بہت سَستا ہے دو ڈھائی ہزار میں آ جائے گا آپ کو آپ کو کتنے دِن رُکنا ہے جی بولیے جی ہاں کب تک رُکنا اِس حساب سے میں سر آپ کو ریٹ وغیرہ بتاؤں گی جی فیسلٹیز تو بہت ساری ہیں ہمارے یہاں سر آپ کو کس ٹائپ کے روم چاہیے اے سی والے بنا اے سی والے یا جس بھی ٹائپ کے آپ کو چاہیے آپ بتا دینا سر اچھا تو فورتھ فلور میں فیسلٹیز بھی بہت اچھی ہے وہ روم بھی بہت اچھا ہے آپ کے لیے صحیح رہے گا اور زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے تین ہزار

اور کچھ آپ کو کتنے دِن تک آپ کو یہاں پہ رہنا اور کتنے لوگ رہیں گے پھر اُس حساب سے میں آپ کو ریٹ بتاؤں گی نا اچھا اور کتنے دِن تک پانچ چھ دِن تک اچھا ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں تو اُس کے آپ کو لگ جائیں گے ہم پانچ ہزار تک لگ جائیں گے آپ کے جی اور کچھ اچھا ٹھیک ہے تو آپ کب آئیں گی اچھا چلیے آپ ائیے اچھا اوکے اور کچھ چاہیے آپ کو چلیے ٹھیک ہے